हैलो सत श्री अकाल मैडम जी आहो ओह् मेरा बच्चा थुआढ़े स्कूल पढ़दा नी आं ते असें कुदै जाना ते अज्ज बच्छ दुआ ऐ ते उत्थें जाना ते असें अपना जागत लैना उत्थुआं लोढ़ा लैना असें मेरे बच्चे दा नांऽ ऐ शिवु ओह् पढ़दा फर्स्ट बिच पढ़दा ते तुस भेजगे मतलब कि जरूरी चाहिदा हा असें ते थोह्ड़ा कम्म ऐ देगे असें ई छुट्टी तुस आं बच्चें कन्नै तुस बी आई सकदे तुस बी चलेओ आं सनाओ मिगी मैडम जी कीऽ निं पूरी खातरदारी करगे थुआढ़ी डंडा रक्खी लैगे कोल जियां तुस साढ़े बच्चें गी मारने खात्तरदारी करी लैगे ते बच्चे कन्नै टीचर तुस बी करदे ओह् निं यरो तुस बी आओ बच्चा ते जंदा रौहंदा ऐ तुस बी आओ साढ़े कन्नै नेईं मारदे डंडा को गै रक्खगे बाऽ नेईं मारगे कुस जगतै ई जागत ते पूरे दिन साढ़े कोल गै रौह्ना मैडम जी तुस आओ साढ़े कोल छुट्टी किन्ने बजे देनी छुट्टी देई ओड़ेओ कोई लंच ब्रेक कशा पैह्लें देई ओड़ेओ कुन्नै लैना मतलब अज्जै दे दिन कल्लै दे दिन भेजी ओड़गी स्कूल तुस आई जाओ साढ़े कोल हफ्ता रौह्ने ई कुन्नै लैते दा ते मैडम जी नेईं होआ दी गल्ल तुसें ई मैडम जी थुआढ़े कशा नेईं होआ दी गल्ल ते कोई पैग नना लाई दे तुस स्कूल ते सनाओ मिगी